साढ़े फैस्टीबल ऐ बड़े सारे होंदे जि'यां कि पैह्ला फैस्टीबल होई गेआ लोह्डी होई गेई लोह्डी तेहार ऐ जेह्ड़ा ओह् जनबरी म्हीनै तेह्रां तरीक मनाया जंदा ऐ एह् तेहार लोक ऐ मंगन जंदे ऐ लोकें दे घरे घरें खैलन जंदे निक्के निक्के पैह्ले बुड्डे बी जंदे है बड्डे भाई बी जंदे ऐ जनानियां रातीं कुडियां बी जंदी ही ते एह् खैलदे ऐ एह्दे च लोक

ते होर तेहार फिर साढ़े इद्धर होर होली होंदी ऐ होली दा तेहार बड़ा मन लाई दिंदी ऐ एह्दे च रंग रूंग लोक इक दुऐ उप्पर सुटदे ऐ रंग सुटियै पुरा दिन फिर पुरे पिंड फिरदे ऐ पर एह् होली तेहार जेह्ड़े लोक मरी मुरी जंदे ओह् नेंई खैलदे ऐ एह् होली तेहार बंदे खैलदे भाई जनानियां सारे खैलदे ऐ जेह्डे नमें नमें ब्याह् कीते दा होंदे उं'दे घर उमा बड़ी रौनक होंदी ऐ एह् तेहार ही बडा गै शोंका कन्नै मनाया जंदा ऐ फिर होर साढ़े इत्थै सप्ताह् होग बिश्नु यग होर दिपावली बिश्नु यग ते ओह् सत्त दिन चलदा ऐ सप्ताह् तांइये उस्सी सप्ताह् बोलदे अस सत्त दिन चलदा ऐ उत्थै रौनक होंदी ऐ बडलै अठ नौ बजे शास्त्री बेही जंदा ऐ ते शामीं उठदा ऐ शामीं सत्त छै बजे कन्नै फिर कन्नै शामीं धाम होंदी ऐ सारे लोक किट्ठे होई आंदे ऐ सारे लोक किट्ठे होई आंदे बड़ी दुनियां किट्ठी होंदी ऐ जेसे कि जि'यां अज्ज नत्ती तरीक ऐ ते अनीरुद्ध साढ़े इद्धर आए होआ ऐ बृदाबन दा ते इद्धर बड़ी जैदा हाजरी जैदा भीड़ कट्टी होइयै ते लोक सारे किट्ठे होऐ ऐ बड़ा मनोरंजन कन्नै मनांदे ऐ तेहार होर

इस दिन माता लक्ष्मी दी पुजा करदे ऐ केईं लोक बिडी सिगरट भङ दारु ताश खैलदे ऐ ते ओह् चीज नेईं करनी चाहिदी ओह् चीज गल्त ऐ ते एह् रातीं फिर माता लक्ष्मी दी पूजा करियै फिर लोक दिये जलांदे ऐ बच्चे पटाके ठुआलदे ऐ होर होर फिर होई गेआ तेहार होली फिर लौह्ड़ी होई गेई फिर दिपावली होई गेई फिर बंसत पचमी होई गेई बसंत पंचमी फिर बसाखी होई गेई बसाखी लोक तेहार गी लोक न्होने जंदे ऐ फिर बसाखी गी रोटी राटी कैन्ट बनाइयै शैल पठोरे फिर बाड़ी बुड़ी करदे ऐ बसंत पचमीं बसंतपचमी नाग पुजदे ऐ होर बसंत नाग पचमी होई गेई नाग पंचमी गी सारे जने किट्ठे होइयै कदै नागे दी पुजा करदे ऐ फिर नागे दी पुजा करियै फिर रोटी शैल देहीं दुध शैल खंदे ऐ फिर सारे जनें पुजा पाजा करियै फिर होई गेआ परतियै बस फिर बड़े तेहार ऐ जेह्ड़े साढ़े जम्मू च मनाए जंदे ऐ जम्मू च इक पिंड ऐ जम्मू शैह्र साढ़ा बड़ा स्हेई ऐ इत्थै बड़े तेहार मनाए जंदे खुशी कन्नै लोक रौंह्दे ऐ